दाखालि रबिबार बाजाराव आङो उन्दैफोरनि गस्ला पेन बायनानै लाबोदोंमोन गस्लाखौ आङो फसायनानै लादोंमोन चिदा चिटखौबो मोजां बायदि नुदोंमोन आङो न'आव लाबोना सोमफैबाय सुफैबाय रं ओंखारला जोबबाय आरो चिटा माबा रं ओंखारनानै मालायनि गस्लाफोरावबो आंनि गस्ला ब्लावस गुफुरफोरावबो नांला जोब्बायसो चिटानो बारा मोजां नङा आरो माबानानै गानहोनानै नायबाय सिलायानो गेवला जोब्बाय सानसे साननैजोंनो मोजांखौनो मोनबोयासै गस्लाखौनो